आ हाँ जी मैं प्रियंका औंकर बोल रही हूँ आप कौन हाँ जी मैम मैंने उसे के लिए किया था आप मुझे बता सकते हो उसके बारे कुछ डिटेल से एँ मुझे दीदी की वेडिंग के लिए कुछ करवाना था की बोर्ड अच्छा तो मैम टोटल कितना चल अच्छा लोकेशन वगैरह सबकुछ आपको ही फ़िर मैनेज करना पड़ेगा हाँ तो नहीं आप वह खर्चे पेमेंट एमेंट वह मत करो मैं सबकुछ बता दूंगी आपको दे दूंगी वैसे और जगह डिसाइड वगैरह सबकुछ आपको करना पड़ेगा कैसा क्या है मैनेज और ड्रेसेज वगेरह हूँ हाँ जी हाँ जी मैम टोटल खर्चा मैं दे दूंगी आप मेरे को बता देना कितना क्या है हम पेमेंट कर दूंगी ओ फ़िर बाकी जो ड्रेसेज वगैरह रहेगी तो उसका क्या करना है वह आपकी तरफ से रहेगी ना आ हाँ जी मैम तो वह लोकेशन तो अब डिसाइड करना बाकी हाँ मैनेज से मतलब मैं बता दूंगी आपको मैं हरिद्वार से बोल रही थी आहाँ जी ठीक है मैम ठीक है ठीक है आओ दीदी आ जाएंगे जी हँ बाइ